اردو زبان کی بہت اہمیت ہے اردو زبان ہماری بہت اہمیت رکھتا ہے اردو میں نئے نئے اسکول ہیں کالج ہیں اردو میں ہم لوگ تعلیم یافتہ کر چکے ہیں اردو ہماری بھاشا ہے اردو ہماری زبان ہے آج کل اردو کی اہمیت زیادہ ہو رہی ہے شہروں میں اردو کالج ہیں اردو مدرسہ ہے اسکول ہے اردو میں ہم نام مدرسہ کا نام اسکول کا نام بچے ہمارے اردو پڑھتے ہیں اردو زبان کی میں ہم بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اردو کی اہمیت ہے